हम सभ भए गेली मध्यम मध्यम पीढ़ीके आद आदमी अऽ हमरा जे पूर्वज सभ भए गेलक जे अऽ जे पुराना पीढ़ीके आदमी भए गेलक तऽ हमरा अइसन लागलक कि कुछ बात हबे जो उनकाके भी सही बा आओर कुछ बात हबे जे हमरा भी सही बा तऽ दुनूके अऽ किछु बात उनको उनको सभके हमरा हमर बात मान लेबैके चाही आओर हुनका सभके भी हमर हमनीके किछु बात मान लेबैके चाही जेनाकि जैसे कि हमनीके गाँवमे ककरोके तऽ साँप काटि लै तऽ ओकरा लेल भगताके पास या झाड़ झाड़ फूँक करैवलाके पास लए जाइलक हॉस्पिटलके बदला ओहिमे ले जाइ तऽ ई ठीक नहि बा हमला हमरा सभके जे साँप काटेला कुत्ता काटेला तऽ हॉस्पिटलमे जाके अच्छासँ इलाज कराबैके चाही आइसने कि हमसभके अखुन्ता होइलाके कोइ सर्दी खाँसी हो जाला चाहे कुछो हो जाला तो हमसभ डाइरेक्ट दबाइपर निर्भर होला हो जाला जे बहुत हाइ एन्टीबायोटिक सभ देला ओइसे बहुत सारा मतलब किडनीके बीमारी हो जाला लिवरके बीमारी हो जाला उ सभके अऽ प्रभाव डालेला आओर हमलोग हमसभके जे पुराना पीढ़ीके जे हमर बाबा दादा रहलकहँ उ सभ किसीके सर्दी खाँसी होलक चाहे कुछ होलक तऽ तऽ तुलसीके पत्ता खा लेली या काढ़ा बनाके पी लेली ओहो सभसँ ई चीज सभ ठीक हो जाला तऽ हमसभके लागेला बहुत सारा खान पीनमे भी पिन्हाबा ओढ़ाबामे भी बहुत सारा चीजमे मतलब उनको भी कुछ उनको बात मान लेना चाहिए आओर हमको भी बात मान लेना चाहिए